मार्शल आर्ट सबसे पैह्ले चाईना च स्टार्ट होया हा चाईना दे कुछ ऐसे लोक ह जेह्ड़े पैह्ले जंगला च चली गे ते जंगला दे जानवरां कोलों बचने आस्ते उने ऐसी तरकीव ईजाज कीती कि जेह्ड़े जानवर उंदे कोलों दूर होई जान फिर उस बंदे ने पैह्ले दिक्खेआ के जेह्ड़े जेह्ड़े जानवर इस जंगल च रौंह्दे ऐ ओह् केह्ड़ी केह्ड़ी टकनीक यूज करदे ऐं बचने ताईं फिर उन सारी टकनीके दी मिक्स करिये एह् सारा उस्सी मार्शल आर्ट्स आखदे ऐं मार्शल आर्ट्स दी सब से जादा ट्रेनिंग शालिंग मोंक मन्दर च देई जंदी ऐ पैह्ले ते सिर्फ शालिंग मोंक दे बिच्च ही मार्शल आर्ट सखाए जांदे हे लेकिन हून हर कंट्री दे विच मार्शल आर्ट्स सीखा दे नै मार्शल आर्ट्स स्कूल दे विच वि अजकल्ल छोटे छोटे बच्चे सिक्खन लग्गी गेदे नै